नमस्कार सर हम कैब बुक करना चाहते हैं सेल्फ ड्राइव के लिए और हम अपने परिवार के साथ एक लंबी ड्राइव पर जाना चाहते हैं और हमें जो है एक फोर व्हीलर की जरूरत हो जरूरत है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें एक लंबी ड्राइव के लिए आप हमें जरूर अवगत कराएँ कि आपका जो किराया है वह कितना है और ताकि हम अ एक सुलभ तरीके से वहाँ पर पहुँच सकें और इंजॉय कर सकें फिर वापस आ सकें तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका फोर व्हीलर है क्या माइलेज देती है और इसके साथ साथ हमें कितना कॉस्टली पड़ेगा और अ ऐसा है कि अ मान लीजिए कि पांच से छ सौ किलोमीटर की हमें ड्राइव करनी है पूरे अपने फैमिली के साथ और वहाँ पर हम दो तीन दिन तक लग सकते हैं और इसके बाद वहाँ से फिर वापस भी आना है तो इस आधार पर हम ये चाहते हैं कि आप हमें टोटल अ इसका एमाउंट बताने का कष्ट करें और साथ ही हम आपको एक चीज और अवगत कराना चाहते हैं कि अ हमने पिछली बार भी जब अ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे तो हमने आपका ही कार बुक कराया था और हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आपका अ जो है कि अ सहयोग मिला जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई अ परेशानी नहीं हुई और न तो ज्यादा कास्टली भी पड़ा तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी यह जो कार है इस कार को अगर खाली है तो उस कार को हमें अवगत कराइए ताकि हम इजीली अ अपने अ गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें और अपने परिवार के साथ इंजॉय कर सके और फिर वहाँ से वापस आ सकें अ उसका मेंटेनेंस भी अच्छा होना चाहिए ताकि अ हमें रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें काफ़ी अ ज्यादा हर्ष है इस बात की कि हमने पिछली बार आपके इस कैब के माध्यम से वहाँ पर गए और इंजॉय किया हमने आया और रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई अ इस गाड़ी संबंधित तो हम चाहते हैं कि आप अ जरूर हमें अ अपना ये फोर व्हीलर प्रोवाइड कराएं और हमें सेल्फ ड्राइव करना है ताकि हम अच्छे से वहाँ से अ लौट सकें और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी अ न हो और अ हम चाहते हैं कि आप इसका पूरा टोटल किराया अ जैसा कि हमने आपको दूरी पांच से छ सौ किलोमीटर बता दिया तो वो हमें अ पूरा कंफर्म करके हमें जरूर अवगत कराएँ कि इसका क्या प्राइस है धन्यवाद